مجھے ایف زیڈ بائک بہت ہی پسند ہے وہ اس کی لک وائز مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے اور اس کی ایوریج اور اس کی اسپیڈ اور اس کی باڈی مجھے بہت زیادہ پسند ہیں میں یہ بائک چلاتا ہوں اور اس کی مجھے بہت زیادہ عادت ہے اس لیے مجھے ایف زیڈ پسند ہے میرے اپنے کام میں بھی یہی بائک استعمال کرتا ہوں مجھے نکلتا ہوا سورج بہت زیادہ پسند آتا ہے بہت فائدے مند اس کی صبح کی کرنیں ہوتی ہیں ہڈی مضبوط ہوتی ہے ان کی کرنوں سے انرجی آتی ہے اس لیے مجھے صبح کا سورج بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے